ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک اجنبی شخص کو ان کو ضرورت کے تحت دس ہزار روپیے قرض دیے لیکن انہوں نے وقت مقررہ پر اسے واپس نہیں کیا جس سے ہمیں یہ تجربہ حاصل ہوا کہ کسی بھی شخص کو کوئی چیز دینے سے پہلے ہر اعتبار سے سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے